हम जब सिलाई करते हैं तो धोती भी फाल लगाते हैं ऐं जब फाल लगाते हैं धोती में त एक अच्छा भी धोती अच्छा भी लगते हैं उ फाल लगा देते हैं तो चूड़ी चूड़ा रहते हैं चूड़ी चूड़ा रहते हैं तो ओके प्रेस मार देता है प्रेस जब हो जाता है तो धोती पहिनता है तो धोती के पलेट भी बैठता है तो धोती अच्छा भी लगता है भी कहीं भी चल जाए धोती अच्छा लगता है और धोती में हमने सब धोती में ऐसा ही फाल लगता है लगा देना है तो लगा देना के बाद तो सब धोती में ऐसे ही सब पहिरता है पहिनते हैं जब इससे धोती जब फाल लगाए जबसे प्रेस नहीं मारल जाए तब से नहीं पहिरता है और उड़ता भी नहीं है धोती चाहे केतनो दूर चल जाए उड़ता भी नहीं है धोती पलेट भी बैठता है इससे अच्छा लगता है और धोती में कोई अथवा गड़बड़ी नहीं आ सकता है सब एकदम अच्छा लगता है हम लोग के सिलाई करके जब खाली होते हैं त अपन धोती में अपन कढ़ाई है प्रेड़स है ओ ओ उस तरह फाल है हर एक चीज़ जिससे कि लगाते हैं